ایک دفعہ میں نے ڈرائنگ کی تھی جو بچپن پانچویں کلاس میں وہ ڈرائنگ ابھی تک رکھی ہوئی گھر پہ چونکہ ایک دفعہ میں یہاں سے جب گریجویشن دہلی سے اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد گھر گیا تھا تو دیکھا کہ وہ امی ہماری ہر چیز کو حفاظت سے رکھ دیتی تھی چاہے اسکول کی کوئی بھی چیز ہو کاپی ہو پین ہو کوئی بھی ساری چیزوں کو امی حفاظت سے تو ایک دفعہ میں اپنے ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے ایک ڈرائنگ کی تھی جس میں ایک ٹیچر کی ڈرائنگ تھی ٹیچر کی تصویر اور پھر بچے کو کیسے ٹیچر جو ہے بلا رہے اپنے پاس تو وہ اتنی اچھی ڈرائنگ تھی اتنی اچھی کہ مطلب اس کو دیکھا تو ٹیچر کا پیار اور ٹیچر کا ایک ایک الگ ہی اس میں معنی ایک اس میں بچپن کی وہ ساری یادیں وہ احساسات وہ ساری چیزیں فیلنگ جو تھی ایک بچپن میں جو ٹیچر سے لگاؤ اور پھر ٹیچرس کا پڑھانا وہ ساری چیزیں یاد آرہی تھی کہ مطلب وہ بھی کیا ایک دور تھا کیا زمانہ تھا جب ہم اتنے پیار سے ٹیچروں کے ساتھ رہا کرتے تھے